चोएतालीह पंज सौ अरणा ॿ हज़ार छह सौ टेवंजाह उणिवीह हज़ार ट्रे सौ ट्रेवीअ छह लख वीह हज़ार ॿ सौ छवीह